हलो आटो वाले भैया बोल रहे हैं हमें विंदयाचल दर्शन के लिए जाना था सुबह आठ बजे हाँ हाँ पुरे परिवार के साथ जाना है हाँ भैया दर्शन करना है नहीं नहीं ज़्यादा समय नहीं लगेगा समय से आना है ठीक है हम कॉल कर देंगे हाँ भैया कहाँ पर हैं चौराहे पर ठीक है ठीक है आ रहे हैं हाँ यहीं रोक दीजिए भैया ठीक है दर्शन हो गए है आइए आप कहाँ पर हैं आइए आइए ठीक है ठीक है दर्शन हो गए है अब हम लोग को जाना है हाँ हाँ हाँ ठीक हाँ भैया दर्शन हो गए हैं हम लोग दर्शन कर चुके हैं सब लोग हैं एकट्ठा हो गए हैं आ जाइए आप हाँ हाँ हाँ समय आप गाड़ी लगा दिए हैं बस बस हम लोग पहुंचने वाले हैं आ गए हैं सब उतर गए हैं हाँ आज आ रहे हैं आ रहे हैं ठीक है हाँ भैया आप भी दर्शक आपको भी दर्शन करना है तो आ जाइए दर्शन कर लीजिए आप काहे के लिए छूट रहे हैं हम लोग सब दर्शन कर लें त आप भी दर्शन कर लीजिए हाँ हाँ आइए आइए हाँ सब लोग दर्शन कर लिए हैं आइए ठीक है भाई ठीक ठीक टाइम से आ जाइए